नोंथाङा टुर गाइद ना काजिरङानि जोङो काजिरङायाव बेरायनो थाखायहाय जोङो प्लानिं खालामदोंमोन ओमफ्राय दा सम माबादि सलिनानै सलिनानै दं काजिरङा आरो ओरैनो दा बेसेबां लागोन फिसफ्रा नैजौ रां ने आरो जों गोबाङै थांनो नागिरदों जों गासै दस फनद्र'जन बिदि जालांगोन आरो ओमफ्राय एसेसो दिसकाउन्ट मोनगोना मोना आथसा आथसा आरो दा दा जोङो थाङोब्ला दा बोथोरावहाय मा मा जिब जुनार दावसिन दावलाफोर नुनो मोनगोन दा दाथ' बोथोराबो एसे गोरान हो ओमफ्राय दा बे माबाफ्रा मा होनो गान्दाफ्रा मैफ्रा गांसो मोखाङावथ' गांसो गैयानालाय दा सिंफ्रावसो थांब्ला नुगोनदां बिसोरखौहाय गारिया गोबां मोनगोना औ दे दे औ औ औ औ औ

दे बिदिब्ला जोङो सहैनायनि सिगां नोंथांनावहाय फन खालामनायसै औ बिदिनो नोङो खयथानिफ्राय थागोन औ औ औ दे नोंथां बिदिब्ला हामबायसै दे